देखियौ अहाँ जे पालतू जानवरके बारेमे पूछलियै हे तऽ एहिमे सभसँ पहिने हमरासभके जे पालतू पशु जे हमसभ रखै छियै एहिमे सभसँ अच्छा पालतू पशु हमसभ गायके मानै छियै सनातन धर्ममे गायके बहुत अच्छा मानल गेलै हे आओर दो चीज हइ गाय अहाँक हिंदू धर्ममे गायके अहाँ पालबै तऽ अहाँ पुण्यके भी भागी होबै आ गायके पालके अहाँ पुण्य प्राप्त करयके साथ साथ अहाँ जे हतियै से दस रूपैआ कमाइओ सकलियै हे कयलाकि गाए दूध दैत छै आओर गाए जे दूध दै छै तऽ ओ दूधके हमसभ डेयरीमे जा कऽ दऽ अबैत छियै आ ओ से अगर पाँच लीटर हमसभ देलियै डेयरीमे तऽ हमरासभके दू सए रूपैआ होलै तऽ ओ दू सए रूपैआमे हमसभ चारा अपना खेतमे सँ ही गाय पालली तऽ चारा अपना खेतमे सँ ही जैसे जनेरा होलै बरसिम होलै ताहिसँ चारा हमसभ अपना खेतमे सँ निकालि लैत छियै अब चोकर जे होलै चाहे किछु दाना होलै तऽ हमसभ मकइ करयके खेती करै छियै तऽ ओ मकइ उकइ भी हमसभ दानाके लेल गायके लेल रखै छियै तऽ ओ दाना उना हमसभ अपना खेतेसँ उपयोगमे कऽ लैत छियै गाएके दाना चारा चोकर ईसभ हम जे खरिदैत छियै तऽ चोकरसे मानि लेली कि हमरा अगर दू सए रूपैआ डेली होलै तऽ एक सए रूपैआ हम गाएपर खर्चा केलियै ओ हुनका सही ढङ्गसँ व्यवस्थित चलाबय ले खर्चा केलियै हुनकर दूधके भी हमसभ उपयोग केलियै ओ से हमरासभके एक तरहसँ आमदनीके स्रोतो बढ़लै आ दोसर चीज कि सनातन धर्ममे सभसँ बड़ा हइ कि गाय गाय आओर मायमे कोइ अन्तर नहि होइत छै अगर हम गौके पूजा करैत छियै तऽ हम अपने माता का पूजा कर करैत छियै तऽ ईसभ आधारसँ हमरा सभसँ अगर अच्छा पालतू पशुमे अगर हमरासँ अहाँ पुछलियै हे तऽ हमरा सभसँ सुन्दर गाए ही ल नजरिमे अच्छा छै